हर मौसमके जेनाकि रौद बहुत भेल तहूमे पौधासभके पौधासभके हानि या ओकरा मरयके रहैत छै चान्स बहुत ग रौदमे ओ झुलसि सकैत छै ताहि लेल ओकरा पानि ढङ्गसँ भेटबाक चाही जड़ि कोरिके ओकरा पानि दैत रहियै हर दुनू स मतलब भोर साँझ दुनू टाइम ओकरा पानि चाही पानि सभसँ पैघ चीज छै ओकरा आओर नया मिट्टी नीक मि माटि ओकरामे दियौ कम्पोस्ट दियौ जाहिसँ ओ जाहिसँ कि ओकरा किछु होय नहि आओर ठण्डा जखन बहुत बेसी ठण्डा पड़ैत छै तखनहु गाछ वृक्षके मरयके चान्स रहैत छै आम भेलै निम्बू भेलै बहुत तरहके एहन पेड़ पौधा छै अमरूद ईसभ जेकि ठण्डमे ओकरा अथी गुलाब भेलै ओसभ फूलसभके पेड़ पौधा सभटाके रहैत छै ठण्डामे ठण्डासँ ओकर शीत एहन मतलब इम्हर मतलब हमरासभके दिश एतेक बेसी ठण्ढो पड़य लगैत छै जेकि पूरा एकदम एक एक महीना रौद नहि उगैत छै ताहिसँ कि ओकरासभकेँ पूरा प्रकाश नहि भेट पबैत छै जेकि ओ अपन बचाव करतै आ ताहिसँ मरयके ओकरा बेसी चान्स रहैत छै तैँ ओकरा कनि ओकर देखभाल करियौ ओकरा रौद जेना होइत कि ओकरा एहन ठाम दियै जे ओकरा सभचीज भेटै रौद भेटै ठण्ढा भेटै आओर ओकरा अपन अहाँ अपन सँरक्षामे ओकरा दिन राति देखैत रहियौ जे ओ जीवैए कि मरि गेल ओकरा जीवयके रखयके कोशिश करियै